دو تین دن پہلے میں شرٹ خریدنے کے لیے میں مارکیٹ گیا وہ مجھے بہت اچھا لگا اور بہت کمفرٹیبل پھٹنگ بھی آیا مجھے اور وہ کپڑا مجھے پہننے میں بہت اچھا لگا کئی دکانیں تلاش کر نے کے بعد وہ مجھے ملا اور میں مجھے گھروں میں بھی مجھے پسند کیا کہ بہت اچھا ہے اور مجھے کپڑا بھی بہت اچھا لگا اس کے لیے میں بہت کمفرٹیبل ہوں اور مارکیٹ کر نے بعد کئی دکانوں میں ہم نے ڈھونڈا تو یہ میرے من پسند کا بہت اچھا ملا اور میرے پاس پہننے بہت سارے کپڑے نہیں تھے اس لیے ہم نے دو ہم نے وہاں سے لے بک کر وا لیا اور مجھے بہت اچھا لگا وہ چیز